مجھے بہت خوشی ہوتی ہے قرآن کریم پڑھنے میں دل کو سکون ملتا ہے دل کو تازگی ملتی ہے اور میں اپنے بچوں سے بھی بہت زیادہ خوش رہتا ہوں ہمارے بچے کو دیکھتا ہوں تو ہمیں بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے اور جس حساب سے دیکھا جائے کیا نام ہے اپنے جو ہے بچوں کے پڑھائی لکھائی کے اعتبار سے ہمارے بچے بھی بہت اچھے پڑھتے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے بچوں کی پڑھائی کے سے اور ہمیں بھی بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے قرآن کریم پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے لذت ملتی ہے اور نماز پڑھتا ہوں نماز میں بھی بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے دل کو سکون ملتا ہے